गोदो ओन्दैनिफ्रायनो जों ना हमनाय ना गुरनाय ना सारनाय आरो ना साथेनाय बिफोराव जों बिराथ इन्टारेस्ट लायोमोन आरो फुङाव अखाफोर जुब जुब हायोब्ला दैफोर बाना जाबाय बायोबा जोङो मुसारि आरो खबाइ खुरै गंसे लालाय लायनानै जाम्फैयाव साहैयोमोन आरो खुरैजों नाखौ हखांसै खबाइयाव सोनसै बिदिनो बिराद ना मोनोमोन जोंनि दैमा खाथियाव जाम्फै सेराव आरो एखमबा सान्दुं थिं थिं दुंब्ला दुब्लिफ्राव हालिउयोबा ट्रेक्टर हालिवनाय सेर सेर बेफ्राव जोङो जि ना बोथिया हाग्रा बुलुन बुलुन हमोमोन आरो सान्दुं गोसायाव एखमबा ना ट्रेक्टर एवनाय फोरनिफ्राय रोनावसै ना दै गुदुंजों बेफोरखौ जोङो जि हमोमोन आरो दाबो जोङो बिराथ एन्टारेस्ट लायो नैबे जोंनि खाथियावनो दै एसे दङ फोथार बायदि दा बेवहाय दै रानबानो दैया एसे रानबानो जों बेवहाय बिराथ ना हमहैयो हबानो ना फिथिख्रि ना गोरि फिसा आरो ना बोथिया बेफोर इसे इसे गाखोयो बेफोरखौ जों जि एन्टारेस्ट मोन्नानै दै गांदों ना ओंखाम उखैादों मोनथि लायै हमोमोन जोङो दासिमबो बेबादिनो हमो एखमबा आरो बहाबा दै रान्नाय नुयोब्ला बाव खबाइ लासै जेखाइ लासै थांनानै सारसनहैसै आर एखमबा दोल बोला बोला ना हमहैसै बेबादिनो ना हमनायाव जों जोबोद एन्टारेस्ट लाखायो आरो दासिमबो लायो गोदो ओन्दैनिफ्रायनो जों दासिमबो ना हमनायाव इन्टारेस्ट दङ आरो नाफोरखौ लाबोनानै बिदिनो सायख'लायनो हायै एख'मबा सा सायनानै फोरानसै खब खबबो दङमोन जोंनि मोनसे दुब्लि गेजेराव बे खब सारनायावथ' गिलु फालु ना मोनोमोन द'हाथा गारनानै ना हमोमोन खांख्राइ हमोमोन खांख्राइयाथ' गिलु फालु हाख'र सिं सिं हाबनानै थायोमोन बाव खन'सै जोङो लाबोनसै सावनानै जानसै बिबादिनो गोबां ना हमनाय फोराव जोङो बिराथ इन्टारेस्ट लायोमोन ओन्दैनिफ्रायनो दासिमबो बिदिनो जोङो एन्टारेस्ट लायो आरो लागासिनोबो थायो गोजोनथों